जी हलो कौन जी मैं कृष्णा टेलर से कृष्णा बोल रही हूँ अच्छा अंजूमति जी आपने सर्ट कब सिलवाई थी अच्छा वैसे तो हमारी दुकान से कोई गलती नहीं होती है पर आ अगर हो गई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप शर्ट लेके दोबारा आ जाइएगा अब इसमें मैं भी क्या कर पाऊंगी नहीं मैं मैं माफ़ी चाह मैं अंजूमति जी मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे आप जब भी शहर से बाहर बाहर हैं शहर से जब भी शहर में आएँ आप आइएगा मैं आपकी शर्ट को दोबारा अच्छे से सिल के दूंगी जो भी गलती है उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी तो आप ऐसा करिए मैं अपनी तरफ़ से ही कपड़ा खरीद के नया आपको नई शर्ट खरीद के दूंगी बनाके दे दूंगी नहीं नहीं हमसे गलती हुई है तो हम आपसे चार्ज ही क्यों लेंगे ठीक है आप आ जाइएगा हमारी दुकान सुबह दस से रात में आठ बजे तक खुली रहती है आप इस बीच कभी भी आ सकते हैं नहीं नहीं नहीं आप आप निश्चिंत रहिए आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी क्षमा चाहते हैं ठीक है आप आ जाइएगा ठीक है